आमचे गोंयांत राजीव गांधी कला मंदीर मागीर गोवोर्मेंट कॉलेज ऑफ पणजे हेंच्यानी खूब बरे पद्दतीन अशी ट्रेनींग दवरलां आर्ट एंड क्राफ्ट सॅक्टरा खातीर आनी तितून करून थंय वर्कशॉप्स जाता आनी खूब बरें बरें कला आनी खूब बरें बरें आर्ट एण्ड क्राफ्ट डी आय वाय बीन भुरगीं शिकता आनी बरीं बरीं अशें आयडियाज इनोवेटीव आयडियाज येता आनी भुरगीं खूब अशीं बरीं आर्ट एण्ड क्राफ्ट करता आनी फुडें सरता आनी मेन म्हणजे की आर्ट एंड क्राफ्ट सॅक्टर ऑफ गोवा खूब बऱ्या पद्दतीन अशे भुरग्यांक प्रोत्साहन करता आनी अशे वर्कशॉप्स घडोन हाडटा जितूंतल्यान घेवन खूब बरी बरी अशी नवीं तरणाटीं नवी नवी भुरगीं नवो यूथ शिकता आनी जे आमचे फ्यू फ्युचरा खातीर खूब बरें आनी खूब अशें प्रोत्साहन सो दिता भुरग्यांक आणी जीं कोणी शिकोवपी आहा तेंकाय बी